हँ हँ हम हालचाल तऽ ठीक अइ एखन हम नबका बिजनेस अपन स्टार्ट केलिए रहै मने अथी किरानावला उपरसँ हम ईहो काज करै छिए कि जे मतलब बेसी यदि थोकमे समान भेटै छै तऽ ओकरा हम मार्केटोमे जाकऽ बेच आबै छिए सीधा किसानसँ सीधा मार्केट तक पहुँचाबै छिए आओर बेसीसँ बेसी भावमे मतलब नहि घाटा होइ नहि किसान सबके तऽ ओहोसब अपन हँ हँ हँ हँ तऽ एखन तऽ

तऽ हमसब किछु पता केलौँ रहै तऽ हमरा पता चलल जे अहीँके जे एखन मतलब सीजन तऽ अभी अइ चावलेवला छिए तऽ तऽ अहाँके नाम पूरा फेमस हँ हँ नहि हम पता केलहुँ तऽ हमरा पता चलल जे अहीँके जे अइ अभी मतलब एतबा दूरमे चावल अहाँके सबसँ बढ़िआँ होइए तऽ हम चाहै छिए जे हमर जे समान लै मार्केटमे तऽ ओहो फेरसँ प्रचार करै जे फेरसँ प्रचार करै जे फेरसँ लऽ सकै

हँ

हँ

हँ छै तऽ की दरऽ क्विन्टल मिलतै

ठीक ठीक छै ठीक ठीक हँ ठीक ठीक